हमर माइकेमे धानके ज्यादा उपजा होइए गहूमके आओर मूँग दालिके ईहो सबके बहुत उपजा बाड़ी होइए ससुरालोमे उपजा बाड़ी होइए ज्यादा आओर ससुरालमे गरमा धानो होइए माइकेमे होइए सब धान होइए सब रङ्गके धान होइए जेसब धान चलै छै धानसब रङ्गके होइए मकइ होइए बजरा होइए बजरो होइए अभी हमरासबके यहाँ आओर ससुरालोमे होइए मसूरो दालिसबके होइए हमरसबके उपजा बाड़ी होइए उपजा बाड़ी हमरसबके बढ़िआँ भऽ जाइए उपजा बाड़ी एहन होइए जे भरि साल हमसब अनाज नहि कीनिकऽ खा सकै छिए अनाज हमसब भरि साल नहि किनै छिए एहि ख़ातिर उपजा बाड़ीके वजहसँ हमसब भरि साल नहि किनै छी माइकेमे बढ़िआँ उपजा बाड़ी होइए ससुरालोमे बढ़िआँ उपजा बाड़ी होइए मकइए होइए तऽ मकइ बहुत उपजा बाड़ी होइए धान होइए ईहोसब बहुत उपजा बाड़ी होइए गहूम भेल भरि साल खाकऽ ओतबा बेचऽ पड़ैए जेकि एतेक उपजा बाड़ी होइए हाँ जाहि बेर बाढ़ि पीड़ित आबि जाइए ओहिबेरक तऽ कोनो बात नहि छै तैओ बाढ़ि पीड़ित आबिओ जाइ छै तऽ ओतबा उपजा बाड़ी भऽ जाइ छै जे भरि साल भऽ जाइ छै बाल बच्चाके अपन खुआ सकै छै ओहिमे नहि कोनो अथी छै ससुरालोमे सएह अइ जे ससुरालमे उपजा बाड़ी खूब होइए ससुरालमे सभसँ ज्यादा गरमा धान सभसँ ज्यादा होइए जे गरमा धानके चूड़ा बड नीक लागैए अगहनिओ धानके चूड़ा नीक होइ छै पर गरमा धानके चूड़ा कनि बढ़िआँ भेल अगहनी धानके जे चूड़ासब भेल ओकर सबके चाउरसभ बड नीक लागैए ताहि दुआरे ओसब बेचलहुँ नहि अपनहिसँ ही उपजा बाड़ी कऽ कऽ आओर अपनासँ ही धान उसनिकऽ जेना छै ओसभ आबिकऽ अपन करै छी भरि सालके जोगाड़ अपन हमसब निकालि लै छी किएक तऽ भरि साल ओ हमरसबके चलैए ओहिमे कोनो अथी नहि रहै छै जेकि हँ कोना की हेतै ओ भरि साल हमरसबके उपजा बाड़ी रहैए उपजा बाड़ी भरि साल खाकऽ तऽ हमसब बेचै छी चावल भेल धानसँ अपन चावल निकालिकऽ अपन भरि सालके लिए हमसब खा पीकऽ तब हम अपन बेचिओ दै छिए ओतबा होइए दालिओसब होइए किछु ज्यादा होइए दालिसब मकइ होइए बजरा होइए मूँग होइए मूँग होइए धान होइए ईसब सबकिछु हमरासबके होइए